हैलो हां जी बोलो साढ़े बड़े शैल सेब न चार पेटियां तुस लेई जाएओ हर किसम दे सेब हैन असें रक्खे दे हां ते कश्मीरी सेब चोमारू होर होर बी बड़े न टाइप दे तुस आइयै दिक्खी लैओ चार पेटियां तुस लेई जाएओ हां जी हां असें दकानै उप्पर बी देई ओड़ने जिनें कुसै लेने होग किल्लो दे स्हाब बी देई ओड़ने पेटियें दे स्हाब बी देई ओड़ने हां हां तुस कुसलै बी आई सकनें तुस मतलब टेस्ट करियै सेब लेई सकनें हर किस्म दे सेब रक्खे दे असें हां हां कोई निं तुस लेई जाएओ घरै आस्तै बी लेई जाएओ ठीक ऐ तां उफ